परिवहन सँ सम्बन्धित जे छै एहिमे हम देखैत छियै जे हमरा बहुत एहन लोक छथिन जे ट्रैफिक नियमके पालन नहि करैत छथिन आओर निरर्थक मतलब जाम लगेनाइ कतारबद्ध नहि चलनाइ जे समस्या जे छै मतलब हरेक आदमीकेँ जल्दबाजी छै आओर एहि जल्दबाजीके चलते दुर्घटना होबय पड़ैत छै दुर्घटनाके सामना करय पड़ैत छै आब अहाँ चलि रहल छी आ ओवरटेक कऽ कऽ अहाँसँ आगू चलि गेलाह आब जेना समस्या छै हमरासभके हमसभ यजुर्वेदके पीठ जजुआर गाम सँ छियै तऽ हम अपना प्रखण्ड जयबाक लेल हमरासभके अपना ब्लॉक जयबाक लेल रास्ता नहि छै बागमती नदी छै जतय पूल नहि एखन धरि नहि बनि पयलैए अनेको अनेक सामना कऽ कऽ बरसातके समयमे तऽ खैर पैदलके अलावा कोनो रास्ता ही नहि बचि पबैत छै जे हमरा एहि परिवहनमे एखन धरि हमसभ एहि चीजसँ वञ्चित छी हम आगू अपना सरकारसँ आग्रह करबनि जे जल्दसँ जल्द एकर निर्माण होय जे हम अपना सम्पूर्ण परिवारके साथ कतहु आसानीसँ जा सकी